स्पोर्टस म्हणजे स्पोर्टस आमकां पयली आवडनाशिल्लो जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना आवडनासलो सो तेन्ना जेन्ना आजो पापा जेन्ना क्रिकेट पोळोवपाक बसताले तेन्ना इल्ली इल्ली इल्ली इल्ली क्रिकेटाची आवड डेवलॅप जावंक लागली तेन्नाच्यान आमकां मागीर ते खेळपाक बी व्हरताले सो तेन्ना क्रिकेट वज द स्पोर्टस ऑल प्लेड इन अवर हावस जेन्ना क्रिकेट आवडटाली आनी आता इल्ली इल्ली करून आयपिएल बी पळोवन विराट कोहली इज माय पळोवन हें कसो जाला आयडल कसो जालो क्रिकेट स्पोर्टसान सो तेजी क्रिकेट पळोवन काॅन्फिडेन्स येता खेळपाक की यू केन डू इट इन स्पोर्टस आनी स्पोर्टस खेळोन तूं फिटूय उरता आनी तुजी एक्सर्सायज जाता बाॅडीची नाजाल्यार घरान बसून बसून फोन यूज केलो जाल्यार यू आर नाॅट फिजीकली आनी मेण्टली सुद्दां तूं एक्टिव उरता स्पोर्टस खेळो जाल्यार आनी तुजो काॅन्फिडेन्स लेवलूय वाडटा आनी खेळून खेळुनूच केन्ना काॅन्फिडेन्स लेवल वाडटा आनी तुका बरें दिसता खेळपाक आनी खेळूं आनी खेळूं कशे मागीर आमी टोर्नामेंन्टसाक बी वताले खेळपाक सो थंय ओवर आर्म प्रेक्टीसीस करताले थंय मजा येताली खेळपाक आमकां मागीर क्रिकेट